السلام علیکم ارے مہتاب بھائی بات کر رہے ہیں کیا اجی میں آپ کے گاؤں کا ہی بات کر رہا ہوں میں آپ کے گاؤں کے پڑوس میں رہتا ہوں مجھے جو ہے نا آپ کے سپول ضلع کے لوکل کلچر کے بارے میں جاننا تھا کہ کیسا ماحول ہے کیا مطلب کس طرح کے لوگ رہتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا جاننا تھا تو میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ ماہتاب صاحب سے آپ بات کر لیجیے وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا دیں گے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا سب لوگ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں نا نہیں نہیں بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے نہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا سیاسی مفاد کو لے کر کے یا اپنا فائدہ ڈھونڈ کر کے جو ہے نا موقعے کی تلاش میں ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں ایسا تو موقع نہیں ملتا ہے آپ کے گاؤں میں اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی ہاں تو بس جو ہے نا اپنے لوکل کلچر کو جو آپ کی تہذیبی ثقافت ہے جو آپ کے یہاں کا ماحول ہے اس کو اچھے سے بنا کر کے رکھیے ہم لوگ تو یہی گزارش کرتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کر کے رہیں اور جو آپ کی مذہبی روایت ہیں ان ساری چیزوں پر ہمیشہ قائم رہیں ہے نا جو آپ کی پرانی روایت ہے اس پر کبھی مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں بدل جاتے ہیں غلط رخ اپنا لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو آپس میں مل جل کر کے رہنا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں ہیں نا اور میں جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا جی اچھا ہاں ہاں ان لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے جی جی جی ہوں ہوں ہوں ہوں بالکل بالکل بالکل دیکھیے یہ ہماری تہذیبی ثقافت بھی ہے ہم لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے جو حقوق ہے انہیں ادا کرنے چاہیے ہے نا چلیے ٹھیک ہے انشاء اللہ پھر بات ہوگی انشاء اللہ ہے نا آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم